काणकोण हो म्हालूच असो आसा ज्या ठिकाणी कलाकार प्रत्येक गांवा गांवान आसात म्हळ्यार काणकोण ही कलाकारांची खाण आसा मूर्ती कला घेवया दर एक गांवांत सरस्वती पुजन आसूंदी गणपती पुजन आसूंदी आनी बाकिचे वेळार लागणारे अनेक प्रकारच्यो मातयेच्यो मुर्ती ह्यो गांवा गांवांत तयार जातात हातूंत भितर चिकण माती घेवप तिचेर प्रक्रिया करप आनी उत्कृश्ट अश्यो मुर्ती करप गरज पडली जाल्यार त्यो वताक सुकोवन आनी विशिश्ट प्रकारे उज्याचो तेजेर संस्कार करून तश्या पध्दतीचे ल्हान पुतळे करपी सुद्दां कलाकार काणकोणांत आसात दुसरें काणकोणांत वाद्द्यां जीं आसात घुमट शेमेळ कासाळें ताच्या नंतर ढोल पखवाज तबलो मृदंग अशे वेगवेगळे नाग नाटकांनी आसूंदी किंवां अश्या वेगवेगळ्या प्रसंगार वाजोवपाचीं वाद्द्यां ही ताल वाद्द्यां काणकोणकारांक खूब लागिचीं आसात तातूंत भितर अनेक तज्ञ आसात अनेक पिळग्यांनी हें फुडें फुडें हें सांबाळून दवरिल्लें आसा हेका दायज म्हणटात आज परकीय पोर्तुगीजांच्या आक्रमणा नंतर सुद्दां आमी हें सगळें टिकून दवरपाक शकले भजन कला आसा ह्या शिवाय नाट्यकला आसा त्या शिवाय कालो जो आसा गांवा गांवानी जाता तें आजून पर्यंत आसा घुमटा वयल्यो आरती ह्यो आमच्या आंगार कांटो काडटात अश्या पद्दतीन उत्कृश्ट भजन आरती करपी कलाकार आमचे कडेन आसात आतां हस्तकला जर म्हटलें आसत जाल्यार बांबू पासून रवळी आसूंदी सुपां आसूंदी किंवां नवीन मोडर्न युगाक फावा सारकीं साधनां करपी लोक आमच्या गांवांत आसात हाका खूब मोठो इतिहास आसा म्हळ्यार गांवाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी लोक हें सगलें करत आयल्ले आसात